ہیلو ہاں السلام علیکم سر جی میں عمران بات کر رہا ہوں آپ سے آپ ضحیٰ ریسٹورنٹ سے بول رہے ہیں جی میں نے آرڈر کیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے یہاں مہمان آنے والے تھے اور آپ کا آرڈر میں نے چکن ٹکہ چکن برگر چکن لولی پوپ اور اسی طرح سے چکن چنگیزی آرڈر کیا تھا تو مہمان آئے ہوئے تھے اور آپ کا آرڈر پہنچنے میں تاخیر ہو گئی اس لیے اب مجھے آرڈر نہیں چاہیے مہمان جا چکے ہیں اس لیے آپ آرڈر ہمارا کینسل کر دیں جی تو آرڈر کینسل کا کوئی چارج لگے گا شکریہ ٹھیک ہے کوئی چارج نہیں لگے گا ٹھیک ہے لیکن براہ مہربانی آئندہ جب نیکسٹ ٹائم ہم کوئی آرڈر کریں آپ کے یہاں سے تو مہربانی کر کے اسے وقت پر پہنچانے کی زحمت کریں کیوں کہ فائدہ ہی کیا ہے جب مہمان چلے جائیں اور پھر آپ کا آرڈر آئے تو اس کا خاص خیال رکھیں گے شکریہ جزاک اللہ